में केईं सारी गेमां खेलना होन्ना अपने लागै दी बड़ी सारी गेमां खेलना होन्ना जियां बालीबॉल बैट बाल खो खो कबड्डी बैडमिंटन जिसी अस डोगरी भाशा च चिड़ी छिक्का आखने होन्ने एह् लेई बड़ी सारी गेमां खेलना होन्ना एह् में सारी अपने दोस्तें कन्नै खेलना होन्नां जेह्ड़े मेरे लागै देगे रौंह्दे केईं बार कालजे आइयै उं'दे कन्नै खेलना होन्नां हून इन्नी सारी गेमां खेला करनां एह् सारे साढ़े स्पोर्टस ग्राउंड लागे देगे गै साढ़े स्पोर्टस बने ग्राउंड बने दे स्कूल दे कालेज़ दे उद्धर खेलने आह्ले एह्दे कन्नै खेलने कन्नै साढ़ी पूरी सुचारू रूप च साढ़ा पूरा शरीर चलदा पूरा कम्म शैल होंदा सानू ऐक्सरसाइज करने दी कोई जरूरत निं ऐ अस एह्दे च तिन्न चार घैंटे खेलियै अस अपनी शरीर दी बर्जश करी सकनें सानू अह में लगभग लाई लैओ मन्नियै चलो में कम से कम दो तिन्न घैंटा खेलना गै खेलना ताकि शरीर दी बर्जश बनी दी रवै खेलने दे साढ़े जिंदगी च केईं फायदे न साढ़ा मन खुश रौह्ना साढ़ा शरीर सुचारू रूप कन्नै चलना असें शैल तरीके कन्नै कम्म करना अगर केईं बारी होंदा में नेईं खेलन जां ते मेरे जेह्ड़े दोस्त ऐ उ'ऐ मिगी बलान आई जंदे मेरे दोस्त आखदे कि खेलने कन्नै साढ़ी जिंदगी शैल चलनी सुचारू रूप कन्नै माइंड खुल्ले दे रौह्ना नशेबंदी तरफ असें नेईं बधना खेल में अपना ज्यादा ज़ोर बालीबाल खेलने उप्पर दिन्नां होन्ना ताकि में एह्दे च अपनी डिस्ट्रिक्ट ताईं कुछ कम्म करी सकां डिस्ट्रिक्ट ताईं थोह्ड़ा जेहा मेडल मूडल लेआनी सकनां ताकि मेरा अपने घरा दा नांऽ रोशन करां लेकिन सानू स्हेई तरीके कन्नै सुचारू रुप कन्नै कोई अपर्चुनिटी नेईं मिलदी ऐ ताकि अग्गें बधने दी अस केह् करचै हून अस अस सर केईं बारी इद्धर उद्धर बी गे लेकिन कोई साढ़ी दरखास्त नेईं होई केईं बारी अज्जकल बड़ा शैल चले दा कि खेलो इंडिया दा प्रोग्राम चले दा कि जेह्दे बंदे पार्ट करियै अपनी अपनी योग्य दा परा ओह् प्रदर्शन करी सकदे ताकि लोकें ई पता लग्गै कि एह् बी मुड़ा खेलदा ई ओह् साढ़े खेलने दे केईं फायदे ऐ केईं नुकसान ऐं अगर बंदा पढ़ने आह्ला होऐ पेपर पूपर होऐ ओह् खेलदा र'वै ते उ'न्नै पेपर कि'यां करने ठीक नी हून अस खेढने कन्नै साढ़ा बड़ा फायदा साढ़ा सरी शरीर सुचारू रूप कन्नै चलना सानू मती कोई ऐक्सरसाइज़ ऐक्सूरसाइज निं करनी असें फिज़ीकल फिट रौह्ना जेह्दे कन्नै सानू कोई बमारी बमूरी निं लग्गनी साढ़ी सेह्त ठीक रौह्नी साढ़े घरै आह्लें खुश रौह्ना कि मुड़ा साढ़ा खेलदा खूलदा नशे नशू च नेईं लग्गे दा ऐ अज्जकल दे मुड़े केह् करदे घर बड़ै दे रौंह्दे फौनै च बड़े दे रौंहदे फोन खेलदे रौंहदे गेमां गेमू नू खेलदे रौंह्दे ते बाह्र बूह्र कम्म नेईं करदे ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा उं'दा शरीर स्हेई रूप कन्नै कम्म नेईं करी सकदा ऐ हून खेलने ताईं एह् सानू हून इन्ने सारे ओह् चलदे प्रोग्राम बगैरा चलदे उ'नेंगी दिक्खा करो उ'नें कन्नै सानू ओह् थ्होंदा प्रो सानू अपर्चुनिटी थ्होंदी कि अस बी इं'दे आंह्रग खेलचै अग्गें बधचै असी बी अग्गें अपनी कंट्री दा नांऽ अग्गें करचै देश दा नांऽ अग्गें करचै अपनी डिस्ट्रिक्ट दा नांऽ अग्गें करचै सानू बी कोई जानग साढ़े बारै ई बी कोई जानग ठीक नी ते सानू जरूर जरूर जरूर दो तिन्न घैंटे खेलना चाहिदा जेह्दी बजह कन्नै साढ़ा पूरा शरीर शैल रवै सुचारू रूप कन्नै साढ़ा कम्म शैल चलदा रवै ठीक नी हून अगर अस घर बैठे दे रौह्गे साढ़ा शरीर इकदम बेकार होई जाना कुसै कम्म दा निं रौह्ना हून असें बिलकुल नकारा नकारा होई जाना कुसै कम्म च साढ़ा मन निं लग्गना साढ़ा माइंड बिलकुल डाउन होई जाना माइंड फ्री करने ताईं रिलेक्स करने ताईं ताकि साढ़ा हर शरीर दा अंग इक शैल तरीकै कन्नै चलै तां सानू खेढना चाहिदा में लगभग लगभग दो तिन्न घैंटे खेलना मेरे केईं मित्तर केईं दोस्त मिगी बार बार फोन करियै बुलांदे कि आ खेलचै गेम खेलचै साढ़ा मैच ऐ आओ खेलचै ते जेह्दे कन्नै मिगी लगदा कि में शैल संगत च ऐं खेलने खूलने आह्ले बंदे कन्नै शैल संगत रौंह्दी सेह्त बनी दी रौंह्दी होर एह्दा स्हेई फायदा इ'यै कि शैल सेह्त रौंंहदी फलाना टींग ओह् कि ताकि अस शैल कम्म करी सकचै हून खेल दा इक तरीकै दा मन्नी लैओ खेल मेरी जिंदगी ताईं बड़ा जरूरी ऐ में लगभग लगभग सारी गेम खेली लैना होन्ना जि जियां क्रिकेट बालीबाल फुट बाल केईं बारी बरखा बरूखा होऐ तां ते चलो नेईं खेली पान्ने लेकिन सुचारू रूप च सकने साढ़े लागै केईं बारी टूर्नामेंट केईं बारी आर्मी आह्ले फौजी करांदे रौंह्दे ताकि बच्चे नशा मुक्त्ति कोला दूर रवै नशा कोला दूर रवै खेढने खूडने ध्यान दें ठीक ऐ नी लोग खेढने आह्ले कोला हर बंदा जानदा चार चार पिंड लोक जानदे कि हां बंदा भाई ओह् खेलदा ई ओह् लोग दूरा दूरा बुलांदे खेलने ताईं तो खेल साढ़े ताईं बड़ा जरूरी ऐ खेलो अग्गें बधो साढ़ी जिंदगी बधनी ठीक ऐ ना होर सानू जिंदगी भर सानू पूरा शरीर साढ़ा सुचारू रूप च कम्म करना सानू शरीर च कमजोरी मसूस होनी ताकत मसूस होनी सानू भुक्ख मती लग्गनी होर साढ़ा शरीर शैल तरीकै कन्नै कम्म करना ठीक ऐ नी जेह्दी बजह कन्नै साढ़े घरा आह्लें बी खुश रौह्ना की जे साढ़े घरै आह्लें बी खुश रौह्ना जेह् जेह्दी बजह कन्नै सानू कोई कुछ आक्खी निं सकदा ऐ ठीक ऐ नी घरें आह्लें सानू सपोर्ट करनी कि हां भई साढ़ा मुड़ा खेलदा ऐ नशे कोला मुक्ति कोला दूर ऐ ते उ'नें बी खुश रौह्ना तुसें बी खुश रौह्ना अग्गें चार बजे थोह्ड़ा नांऽ उज्जना ते थुआनू खुशी होनी थुआढ़ी खुशी होनी चढ़ाई होनी ठीक ऐ तां करियै खेल साढ़े ताईं खेल इ'न्ना जरूरी ऐ अपने लागे दे अपने लागे बी खेलने होन्ने होर अस केईं बारी कालेज बगैरा बी खेलने होन्ने कालेज़ टीम ताईं खेलने होन्ने ठीक ऐ नी होर साढ़े ताईं मैक्सीमम कालेज दा ग्राउंड होई गेआ जां लागे देगे साढ़े इक होर ग्राउंड ऐ ते सानू खेलना खूलना बड़ा जरूरी ऐ इसलै खेलियै होर अग्गें बधियै